हँ कोशी होटलसँ बजैत छियै अच्छा अहाँकेँ नाम की भेल अच्छा हम तऽ कनि बाहरसँ आयल छी तऽ एक्चुअली रहबाक प्रबन्ध भऽ सकैत छै अच्छा की सभ छै की सभ छै अहाँकेँ होटलमे व्यवस्था अच्छा अच्छा

खाली हमसभ छी वेजीटेरियन किआकी भेजबै अच्छा तऽ हमसभ जे छै से पूरा फैमिली सभ पूरा परिवारके सदस्य छियै बाहरसँ आयल छी तऽ हमरा सभकेँ कोनो व्यवस्था नहि अछि एतऽ ठहरैके लेल जँ अहाँके होटलमे

चावल रोटी भोजनमे चावल आओर रोटी दुनूकेँ व्यवस्था छै अच्छा तऽ सभ तरहके तीमन भेंटैत छै अहाँकेँ ओहिठाम अच्छा हँ किआ तऽ हमरा सङ्गमे बुजुर्ग बुजुर्गसभ छथिन ओसभ तऽ प्याजो लहसुन नहि खाइत छथिन तऽ ओहि तरहसँ सभ हँ किछु गोटे सभ छियै जे प्याजो लहसुन सभ खाय छियै जलेकिन हँ मछली तछली नहि खाइत छियै तऽ सभ भै जेतै आ बिस्तर सभ बिस्तर सभ पूरा साफ सुथड़ा किआ तऽ बुझितै छियै अखन कोविड तोविड चलैत छै तऽ कनि लोककेँ डरो लागैत छै जे होटलमे होटलमे ठहरि कोना ठहरि स्वच्छता छै कि नहि छै तऽ कनि ओसभ रहैत छै ध्यान हँ तऽ इएह सभ लऽकऽ कनि शक रहैत छै लोककेँ जे बाहर निकलैमे तऽ एखन